ओहो आङो संनायफोरखौ आइजोफोरनिल' खामानि होननानै साना मानोना जोङो जानायफोरखौ हौवाबो जायो हिनजावबो जायो बिनिखायनो हौवाफ्राबो संनांगौ हिनजावफ्राबो संनांगौ आंनि मथेबा हौवाफ्रा बांसिन मानसिआनो होनो जे संनाया हिनजावफोरनिल' खामानि बा गावसिनि खामानि नङा बाट बे नङा जे हिनजावफ्राल' जायो बा हिनजावफ्राल' संनानै जाहोनांगौ बे नङा बे संनाय खावनाय गासिबो खामानिआनो हिनजाव हौवा फाराग थाया गासिबो खामानिखौनो हौवाबाबो हिनजावबाबो गासिबो मावनो हाजोबो आरो जोंनि न'खरावथ' हौवाफोराल' हिनजावफोराल' सङा हौवाफोराबो सङो जिहेतु जोंनि बाबा जिहेतु जोंनि आदा दङ बिसोरबो सङो मालाबा मालाबा मानोना जोङो हिनजाव माहारिफ्राल' गासिआवबो गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हाया जोंहाबो सोलाबनाय सोलाबै बा माबा मोनसे खामानि थायो बिनि थाखायनो हौवाफोराबो संनांगौ बा हेफाजाब होनांगौ हिनजावफोरखौ